आं मोजां मोनसिननाय बिजाबा जाहैबाय ए पि जे आब्दुल कालाम लिरनाय आरो बिदिनो गोबां साइन्टिस्टफोर लिरनाय आइ ए एस आइ पि एस लिरनाय बेफोर बिजाबखौनो मोजां मोनो आरो बिसोर दिहुननाय मेगाजिनफोरखौ फरायनानै जिउआव थुलुंगा मोननो हायो बेबायदिनो बिसोर गोबां खौरां बुंदों फरायनाय समावनो जिउआ फरायबाय थानाय लाइफआव एबा जब मोननाय टाइमआव मानो मानसिया गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ एसेबां जेबो नुवानो जिकुनु जाया हाजार माहाजोन जा हाजार दुखिया जा फरायनाया टेबोल मोनसेयावनो फरायखानांगोन खा मानोना फरायखानांगौखा आरो मानो गावनि फरायसे फरायनाबो फरायनांगौ बे माहाजोना फरायखानांगोन गोरिबाबो फरायखानांगोन ओंखायनो फरायनांगौ आरो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनांगौ नोंनि जानाय लोंनाया मा जादों मा जायाखै बे एसेबां जेबो नङा होनबाबो जानांगौ आरो गाननाय जोमनाया मा बेजों फुरा नङा जियानो जा मानो फरायनायखौ मोजां फरायनांगौ देहाखौ जोथोन लानांगौ गाननाया जि गान्दों जि गानाखै होनबानो मानसिया लाइफआव साक्सेस जानो हायोनो आरो जिउआव साक्सेस जानो थाखाय गोबां कस्त' खालामनांगौ स्ट्रागाल खालामनांगौ जों नुनो मोनो किसुमान बिजाबफोराव फरायनानै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि बिजाबाव फरायनानै मानोना बिसोर सोरबा सोरबा डक्ट'र जानायफोरा मा होनो हराव तिन घन्टाल' उन्दुयो आरो मा बिसोरो माने पुरा फरायो आरो सासे ओरैबायदि मानसि दंमोन माने बियो तिन घन्टाल' उन्दुयोमोननो ओमफ्राय बियो फुरा फरायो माने माने सानाव सानसे बियो हाबा मावोमोन न'आव बिरात कस्त'मोन बिसोरहा बे सानाव सानसे हाबा मावनानै हाजिरा मावो आरो बेबायदिनो बियो फरायोमोननो बियो सयताफोरनिफ्राय फुरा बार'तासिम फरायनानै बार'तानि उनाव तिन घन्टासो उन्दुनानै बिनि उनाव सिखारनानै फरायनानै बिदिनो बिरात कस्त' खालामै खालामै खालामै बियो मेडिकेलाव पास जानो हादों बिसोर बायदिनिफ्राय मटिभेसन मोननो हादों आरो मनज स्वर्गियारि जोंहा आइ पि एस दङ बर'नि बिसोरबो ओरैबायदि फरायदोमोननो बै समाव माने बिसोर मा होनो जेब्ला क्लास नाइन फरायबाय थायो अब्ला क्लास नाइन फरायखांनायनि उनाव बे एक्जाम पास जांखांनानै अब्ला गावनि एक्जाम जोबनानै मा होनो बै क्लास टेननि बर' बिजाब किसुमान किसुमान बिजाबफोरखौ एसे गोरलै गोरलैबा माबा मोनसे माबाफोरखौ हानाय हानायखौ फोजोबखायोमोननो बर'फोर बायदि बिजाबफोरखौ अब्ला बिसोरबायदिया बुहुत एडभान्स आरो बिनि उनाव बिसोरो ओरैबायदि फरायोमोननो माने माने गावनि जानाय बा मानायफोरखौनो माने पात्ता मोनलाया आरो ना बेबायदि फरायनानै बिसोरो लाइफआव साक्सेस जानो हादों जों जेसेंबांखिनि माने जों इन्जुरफोराव फट' सिथाबना दोननाय दोनो गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ बिसोरो माने पुरा स्ट्रागाल खालामनानै फैनाय मानसि आरो बेबायदि फरायनानै माने जों मटिभेसन मोननो हायो बेबायदिनो बिजाबफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो मटिभेसनखौ बांसिन